गाछीके उपजल फूल आओर फलके हमसब ओकरा तोड़ि तोड़ब फूलके फलके फूलसँ पूजा करब या फेर अपन घरमे आनब खुशबू ओकर बहुत ही अच्छा होइ छै फूलके तऽ फूलके चीज ओकरामे बाजब आर की आओर फलके काटिके खायब फलके दोसर लग देबै दोसर लग जे देबै ओकरामे मैथिलीमे बाजिके कहबै मैथिली भाषाके प्रयोग करबै मैथिलीमे देबाक मैथिलीमे गप करबै तकरासँ अपन भाई चारा भी बनल रहत मैथिली तऽ मिठासवला लैंग्वैज छियै ने मैथिली अहाँ प्यार देखियो मैथिली बाजैमे कितना प्यार प्रेम छै मैथिलीके सोचियो अहाँ मैथिली बाजै छी मैथिलीमे अहाँके ककरो अगर ककरोसँ अगर झगड़ो करि लेबै ने तऽ मैथिली मे ओ व्यक्ति अहाँके ओ नजरिसँ नहि देखत गालीके भावनासँ नहि प्रस्तुत करत अहाँके सोचत प्यारसँ बाजि रहल छियै अगिलावला सोचतै तऽ मैथिली मैथिलीमे मैथिलीमे अहाँ झगड़ो कर लेबै तऽ मैथिलीमे गालियो दय देबै तऽ मैथिली मिठास ओकरा बुझेतै कहबाके ई अर्थ अछि की अपन भाषा अपन कल्चर कितना अच्छा छै मैथिली कितना बढ़ियाँ लैंग्वैज छै अपन सबके तकरे करूँ साथमे रहूँ आर की मैथिली फूल तूलके पेड़ लगाबियो जकरा कारण पर्यावरण दूषित नहि हुए अपन ग्लोबल वॉर्मिंग होबैसँ बचि पानि हुबै वर्षा हुबै आओर अपन मानसून वगैरह बनल रहै नहि तऽ आओर बिगड़ि जेतै तऽ फेर दिक्कत भऽ जेतै यहाँ सब छै तऽ अपन मैथिलीके अथी करियो धन्यवाद जय श्री राम थैंक यू